आज के समय में खेल अनेकों प्रकार के हैं लेकिन मेरा पसंदीदा गेम कबड्डी है और क्रिकेट और बालीबाल जब भी हमें टाइम मिलता है तो तो हम यह सब खेलों में रुची रखते हैं जैसे कबड्डी कबड्डी हमारे गाँव में आज से कई वर्षों पूर्व से खेला जा रहा है जो कि मेरे पिता जी के ज़माने से खेलते हुए आ रहे हैं मेरे पिता जी भी कबड्डी खेले हैं मेरा भाई भी खेला है हम भी कबड्डी खेले हैं जो कि मेरे गाँव का एक तरह से मान लीजिए तो यह बहुत पुराना ही खेल है जिसमें कि इस गेम से हमारे गाँव में हीं एक मेरे दादा जी जो हैं वह कबड्डी खी कबड्डी खेल से ही उनको रेलवे में नौकरी मिली है जो कि रेलवे की नौकरी वह किए हैं और मेरे गाँव में इस खेल को बहुत ही उस उत्सुकता से खेला जाता आज भी हमारे गाँव जो प्रामरी विद्यालय कचहरियाँ है उसमें का काम कार्य होता है जो कि शाम को सभी बच्चे पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद वर्कआउट करते हैं जैसे रनिंग और कसरत करने के बाद हीं फील्ड में उतरते हैं और उतरने के बाद गेम को स्टार्ट किया जाता है जिसमें एक मुख्य भूमिका मेरे ही गाँव के राहुल नाम का लड़का है जो कि इस को चलाता है कैस् सभी बच्चों को सिखाता है कि किसको क्या करना है किसका काम रेडिंग है किसका काम कैच करना है कहाँ कौनसा बच्चा चुक कर रहा है उसको ऊ लड़का बताता है जो कि रेड करने वाला हमेशा डिफेन्स के साथ खड़ा रहता है और डिफेन्स वाला लड़का यह कि कबड्डी में तीन मैन डिफेंडर होते हैं जो कि एक दायाँ कार्नर एक बायाँ कार्नर एक बीच का कभर खेलता है उसके बाद रेडर रहते हैं कबड्डी में अनेकों प्रकार के नियम लागू हो गए हैं सेडुअल हो गया थर्ड एड हो गया पहले यह सब नहीं था आज के समय में समय परिवर्तन होते होते यह नियमों का परिवर्तन हो रहा है और आज से लगभग चार साल पूर्व हम कल्लीपुर गए थे जहाँ कि खुद हमने कबड्डी खेला था वहाँ पचपन किलो वेट में हम कबड्डी खेले थे जिसमें में मुख्य भूमिका में मैं रेडर के रूप में हुआ था हम लोग वहाँ फर्स्ट आए थे जिसमें हम लोगों को आठ हज़ार रुपये एक कप भी प्राप्त हुआ था जो कि कचहरियाँ में एक सायबे अ दुकनदार है उस दुकान पर कप रखा हुआ है और मेरे गाँव में क क्रिकेट भी बहुत पहले से हो रहा है जो कि प्राइमरी विद्यालय कचहरियाँ में स्थान है वहीं पर हम लोग किर्केट खेलते हैं इसमें भी हम लोग दो टीम रहती थी गाँव की एक की हम लोग एक साइड की एक अन्य साइड की जिसमें कि हम बालिंग करते थे और मेरा जो छोटा भाई है हम से उसका मुख्य भूम भूमिका बैटिंग और ओ कीपिंग था इस हिसाब से और